आदसा ओह कारेन्टनि थाखाय मानि जोंहा न'खराव कारेन्टबो मालाबा ओह दिनाव ओह बिस मिनिट बा दस मिनिट बेफोर बायदि गैया जायो कारेन्टआ आमफ्राइ बे समावनो जोंहा ओह मानि न'खराव मा होनो मटर सालायनानै दै बोनानै लानाय जायो आरो बिनिफ्राइ ओह न'खराव मबाइल माबा जिखुनु मबाइल थर्स एफोरखौ चार्च होनाय जायो इनिफ्राइ ओरैनो कारेन्टनालाय ओह मालाबा मालाबा ओह सानाव दिनाव खेबनै बा खेबथामफोर थाङो आमफ्राइ आमफ्राइ हराव मालाबा थिनथा बेफोर बायदि समाव खेबसे ओह बिस मिनिटसो थाङो आमफ्राइ फैफिनो बिनिफ्राइ कारेन्टखौ जोङो माने हराव मा होनो उन्दुब्ला माने आंहा मानि गंसे लागायनो गोनां जायो गथ'फोर थानालाय बिनिफ्राइ कारेन्टखो जोङो मा होनो बाल्ब चार्जारनि थाखायबो मालाबा लागायना दोनो गोनां जायो बेनिफ्राइ ओरैनोलाय ओह जोंहा मा होनो हरफ्रावबो गैया जायोब्ला कारेन्टना मानि ओह केरासिन बायदिसिना मालाबा मोनस्लाबियाव मानि ओह आलारि बाथियाव मानि ओह थाव गुबै होनानै ओह आवा खुन्दुंजों सावनानै दसे समबाबो जोंहोनानै थानो गोनां जायो बेनिफ्राइ ओह जों कारेन्टखौ मानि गोबां मानि मबाइल चार्च होनाय थर्च चार्च होनाय दै मटरजों बोहोनाय बेफोराव जों बाहायनो गोनां जायो बेनो आरो जोंनि कारेन्टनि गुबै लेहेम खामानिया एसेनोसै